हा मूंखे घणा दफ़ा सिंधीअ में अनुवाद करिणो पवंदो आहे ऐं केतिरा दफ़ा सिंधी शब्दनि जो बि हिंदी अनुवाद करिणो पवंदो आहे जीअं कॾहिं मुंहिंजा दोस्तार मुंहिंजे घरु ईंदा आहिनि ऐं असां घरु वारा सिंधीअ में ॻाल्हाईंदा आहियूं उन्हनि जी हसी उड़ाईंदा आहियूं त उन्हनि खे सम्झ में न ईंदो आहे पोइ उन्हनि खे हिंदी में सम्झाइणो पवंदो आहे की असां छा चयो जीअं असां हुननि खे चरियो चवंदा आहियूं त हुननि खे ईअं लॻंदो आहे की असां सिंधीअ में उन्हनि खे गारियूं था ॾियऊं पोइ सम्झाए सम्झाइणो पवंदो आहे की सिंधीअ में चरियो माने पागल गांडो थींदो आहे ईअं